हँ हम किरकेटके ट्रॉफीके नाम बता सकै छी जइसे कि भऽ गेलै वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप जे वएह एम एस धोनी जीतल छै श्रीलङ्काके खिलाफ आओर आओर एक बार दू हजार सातमे पाकिस्तानके खिलाफ कप जीतल छै जेकि सचिनके सपना रहै कि हम एक बार कभिओ नहि कभिओ वर्ल्ड कप जितबै तऽ ओकर सपना जेछै एम एस धोनी महेन्द्र सिंह धोनी जे छै ओ ओकरा पूरा केलके आओर महेन्द्र सिंह धोनी बहुत अच्छा खिलाड़ी छै जेकि इण्डियामे मतलब भारतमे सबके पसन्दीदा खेलाड़ी छै ओ सबके हमेशा दिलमे रहै छै आओर हम भी हमरा भी किरकेट बहुत पसन्द छै हम भी किरकेट हमेशा देखते रहै छिए महेन्द्र सिंह धोनीके हम भी फैन छिए आओर हम भी यहाँ अपन जे कॉलेजमे छिए वहाँपर हम अपन भाग लेने रहिए खेलकूदमे जइसे कि भऽ गेलै म्यूजिकल चेयर आओर वन लेग रेसिङ्ग वन लेग रेसिङ्गमे हम ट्रॉफी जितलिए मेडल तऽ ओहिमे हमरा मिलल छै पदक ट्रॉफी आओर सब